अच्छे पोल्ट्री फार्म चुनने आस्ते सानू सबसे पैह्ले अच्छी लोकेशन तुप्पनी चाहिदी ऐ अगर ओह् लोकेशन निं ठीक निं होई जेह्दे मुर्गे गी ठीक निं होई ते ओह् मुर्गे बचारे सारे मरी जाने न स्पोज करो ऐसा ऐसा एरिया ढूंढ लेआ जित्थें बड़ी जैदा गर्मी ऐ ते जां फिर बड़ी जैदा ठंड ऐ उध्दर अगर असैं मुर्गे पाले ते मुर्गे ते बेचारे मरी जाने न फिर जेह्ड़े जेह्ड़े निक्के निक्के बच्चे होंदे नै हून जियां बिल्लियां कुत्ते जां कोई होर जानवर खाइंदा ऐ ते सानू एह् चाहिदा ऐ कि जिसलै अस पोल्ट्री फार्म बनाने आं ते उंदी सुरक्षा आस्तै पूरा इंतजाम कीता जाना चाहिदा ऐ जियां एह् ऐ कि दिक्खो कि अगर असैं पोल्ट्री फार्म बनाया ते बड्डे बड्डे जाले सिर्फ जिदे बिच्चो सिर्फ हवा जाई सकै उंदे जोगी और ऐसी फैंसिंग होनी चाहिदी ऐ कि कोई निक्का जानवर जां बड्डा जानवर अन्दर निं आई सके दिक्खो अगर बच्चे ही निं सुरक्षित रैह्न गे ते पोल्ट्री फार्म दे बिच्च फिर ते कुछ वी निं बचना ऐ एह्दे कोला चंगा एह् ऐ कि जिसले बी असैं पोल्ट्री फार्म खोलना ऐ ते सब से पैह्ले ओह्दी दिक्खना ऐ कि बच्चे स्हेई हैल्दी पैदा हरे हैन जां नेईं होरे न और इनबाईरामैंट उनां नू सूट करा दा जां नेईं करा दा इनबाईरामैंट बी बड़ी बड्डी चीज ऐ केईं वार ऐसा होंदा बड़ी ठंड पेई जंदी ऐ ते मुर्गे मरी जंदे न और केईं बार ऐसा होंदा ऐ कि बड़ी गर्मी पौंदी ऐ ते निक्के निक्के चूचे मरी जंदे ऐं हून अगर इक बंदा अच्छा पोल्ट्री फार्म खोलना चांह्दा ऐ ते एह् जेह्ड़ी चीजां एह् ओह्दे दिमाक च होनी चाहिदियां ऐं कि में मौसम कोलों कियां चूचेआं गी बचाना ऐ ते जेह्ड़े निक्के निक्के चूचे होंदे नै उनें वास्ते उनें पूरी प्रोटैक्शन करनी चाहिदी ऐ बड्डे बड्डे जाले बड्डे बड्डे जिन्नी फैंसिंग हो सके उन्नी करनी ऐ